हैलो हा गुड आफ्टरनून ॿुधायो केरु था ॻाल्हायो हा सीमा ट्रैवल्स मां पई ॻाल्हायां अच्छा आशा हा आशा जी बताइए ॿुधायो आशा जी

अच्छा अच्छा हा हा हा हा

हा मुंहिंजो ॾिसो तव्हांखे मंदिर टिकणा इहे सभु घुमणा आहिनि न असांजे असां ईअं हा असां ट्रैवल्स वारा आहियूं असां इहे तव्हांखे हिकु ड्राइवर हिकु गाइड गॾु ॾींदासीं तव्हां घणा माण्हू आहियो हिकु ई आहियो अच्छा तव्हां सां गॾु ॿियो केरु न आहे अच्छा त मैडम हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थी तव्हां अकेला ई वेहण पसंदि कंदा असांजी गाॾीअ में जीअं ॿिया बि आहिनि असांजा यात्री या उन्हनि सां गॾु वेहंदा अच्छा त थोरो चार्ज वधीक लॻंदो पोइ तव्हां इहो सोचो त असां तव्हांखे सॼे ॾींहुं सुबुह जीअं ॾह लॻे वेहंदा कार में त तव्हांखे घटि में घटि चारि पंज कलाक खां मथे लॻी सघे थो छो त अॼुकल्ह माण्हू फ़ोटू ही हूं कढण में टाइम ॾाढो था वठनि त हा छह सत कलाक लॻी वेंदव तव्हांखे त हा हा सॼो ॾींहुं तव्हांजो लॻी वेंदव छो त हिते असां वटि जाम सुठियूं सुठा मंदिर टिकाणा जीअं पुष्कर में अथव ब्रह्मा जी जो मंदिर अथव अॻियां झूलेलाल घाट अथव झूलेलाल घाट जे अंदरि झूलेलाल जो मंदिर अथव घाट ते माण्हू सनान कंदा आहिनि झूलेलाल जे मंदिर हिते घाट ते ब्रह्मा जी जो मंदिर आहे ॿिया बि ॾाढा हुते हीअ पुष्कर में मंदिर आहिनि ॾाढा तीर्थ आहिनि हुते हे न उन्हीअ खां पोइ हाणे अजमेर में जतोई दरबार अथव जंहिंमें शिव जी ॾाढी वॾी प्रतिभा ठहियल आहे झूलेलाल जी ठहियल आहे प्रतिभा हुते माधवदास जी दरबार बि आहे असां वटि अजमेर शहर में फिचरदास जी दरबार आहे अजय नगर साइड हुते साई बाबा जो एॾो मस्तु मंदिर ठहियल अथव चई करे बसि कर

इन खां अलावा ॿिया बि चङा ई मंदिर आहिनि त असांजो गाइड तव्हांखे सभिनीनि हंधि घुमाईंदव त चार्ज तव्हांजो टे हज़ार घट में घटि लॻी वेंदव हा हा टे हज़ार मैडम छो त तव्हां अकेला तव्हां चओ न न त थोरो असां ॿिया हुजनि कार त असांजी हलंदी हलंदी गाइड बि हलंदो ई हलंदो छो त अकेला तव्हां वेंदा सम्झ में तव्हांखे अगरि लेडिस गाइड खपेव त मां तव्हांखे उहो बि प्रैफर कंदोमाव कंदीमाव हा मां सम्झी सघां थी भेण सम्झी सघा थी लेडीस खे लेडीस सुठी तरह सां सम्झाईंदी ॾेखारींदी त तव्हांखे मां पहिरीं सम्झी वियसि हिन लाइ मां तव्हांखे लेडीस गाइड ॾींदीमाव तव्हां बिल्कुल टैंशन न कयो घुमी फिरी मस्तु करे मंदिरनि जा दर्शन करे तीर्थ स्थानु एॾो पुष्कर नगरी जंहिंमें वॾे में वॾो थीर्थ ता हरिद्वार जी यात्रा खां पोइ पुष्कर जी यात्रा माण्हू अची कंदा आहिनि तॾहिं जो उन्हनि जो तीर्थ पूरो थींदो आहे त तव्हां हीअ पैसनि जी बिल्कुलु चिंता न करे साई मंदिर जो दर्शन करे उतां जी पावन धरती आहे अजमेर उतां घुमी फुरी वञो बि ॿुधायो असां लाइक़ु शेवा

भले अॻिए थींदो आहे घटि वधि टाइम उहो त भेण हाणे घटि वधि टाइम खे न ॾिसंदा आहियूं असां न न न न न न भेण तव्हां घुमी फिरी तव्हां ॿेहर असांजो कार्ड वठी वञो ॿेहर केरु अचे त हिन ते नंबर ते कॉन्टैक्ट करे असां वटि सिधो मोकिलजो ॿियो बि केरु तव्हांजो घर वारा मिट माइट अचनि पिया

त ॾिसो हाणे पंज छह माण्हू पोइ त ॾिसो कार में ॿ हिकु त अॻियां ड्राइवर हिकु ॿियो अगरि वॾी गाॾी हूंदी त उनमें पंज छह माण्हू वेहंदा नंढी गाॾी हूंदी त उनखां थोरो तॾहिं बि घटि में घटि मैडम ॿ हज़ार लॻंदव तव्हांजा हा हा ॾिसो किराए अॼुकल्ह केॾा महांगा आहिनि हुअ त हिकु में वञो सौ हिकु ते ॾियो ॿ सौ ॿिए खे ॾियो टे सौ ॿिए खे ॾियो ईअं घुमंदा घुमंदा घुमंदा वेंदा तव्हां सुञाणो कोन्ह अजमेर शहर ते किथे छा आहे किथे छा आहे हा त ॿ टे सौ एड़ा या ओड़ा तव्हां न ॾिसजो हिननि ॻाल्हियुनि खे हा त हाणे तव्हां सम्झो त हाणे इहो नंबर अथव सुभाणे सुबुह गाॾी किथे मोकिलणी आहे इहो ॿुधाए छॾियो असांखे

ठीकु आहे हा सुबुह जो गाॾी अची वेंदी तव्हां वटि एडवांस मां तव्हांखे लिंक मोकिले छॾिंदमि हो एडंवास उनते मोकिले छॾिजो गाॾी में वेहो ओॾीमहिल एडवांस उन लिंक ते शेयर करे छॾिजो गाॾी तव्हांखे ॾह वजे तव्हांजे होटल जे ॿाहिरि फिक्स ॿिठी हूंदव व्हाटसप नंबर गाॾी वारे जो गाइड वारे जो मां मोकिले थी छॾिया ठीकु आहे हा हा डन डन ओके ओके